بہت سے لوگوں کو سردی سے الرجی ہوتی ہے جب سردی اسٹارٹ ہوتی ہے تو اُن کو اچانک سے سردی زُکام ہوتا ہے یا ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو بھی اُن کو سردی ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو انڈے سے بھی الرجی ہوتی ہے جب وہ انڈا کھاتے ہیں تو اُن کو دانے نکل آتے ہیں یا تو ومیٹنگ ہونے لگتی ہے یا پیٹ میں جلن وغیرہ ہونے لگتی ہے اور بہت سے ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جو برسات میں پیڑ پودے پہ یا گھاس میں چھپے ہوتے ہیں جو اسکن پہ لگتے ہی کھجلی وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بھی الرجی ہوتی ہے اِس سے بچنے کے لئے باہر جانے سے پہلے اچھے سے دیکھ لیں اور گھاس سے بچ کر چلیں اور جِن کو ٹھنڈے سے الرجی ہوتی ہے اُن کو جاڑے میں گرم کپڑے پہن کر رکھنے چاہیے اور گرم پانی کر کے نہانے چاہیے اور جاڑے میں باہر نکلنے سے بچنا چاہیے اور انڈے سے الرجی ہونے پر انہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے یا انڈا تب کھانا چاہیے جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہو